रांदचेकुडींत कोक्रोच समस्या पळोवन जायत्या जाणांक त्रास जाता जायते फावटी म्हयनेभर नितळसाण करूंक नाशिल्ल्यान रांदचेकुडींत ड्रॉवर आलमारी सींक ड्रॅन नळ आनी बंद सुवातेर कोक्रोच आपलें घर करतात जायते फावटी आयदनां अन्न आनी हेर खाणां जेवणांच्या वस्तुंतूय भितर सरून तीं रावतात अशे परिस्थितींत तें भलायके खातीर हानिकारक थारूंक शकता आयदनांचेर कोक्रोच दिसल्यार तीं बरी निवळ कोक्रोच तांचो वापर करचो न्हय तुमकांय कोक्रोच आतंकाक लागून त्रास जाता जाल्यार आमी तुमकां कांय किचन हॅक सांगतात जाका लागून ह्या कोंब्याक कोक्रोच जंय जंय लिपला थंयच्यान रोखडेच भायर सरून पळून वच्चे पडटले वस्तू खाल्यार एलर्जी फोड येवप आनी दोळे उदक येवप हांचो त्रास जावं येता ताच्या लाळांत आशिल्ल्या वायसराक लागून अशें जाता अशे परिस्थितींत रोखडीच ताचे पासून सुटका मेळोवपा खातीर उपाय करप खूब गरजेचें हांगा सांगिल्ले कोक्रोच सुटका मेळोवपाच्यो टेपां खूब उपेगी ठरूंक शकता कोक्रोच पळोवन जायत्या जाणांक भंय दिसता घरांतल्यान कोक्रोच धांवडावप कित्याक म्हत्वाचें कोक्रोच लागून अन्न विकारी जावपाचो धोको आसता ताका लागून टायफोय्ड जावं येता हाचे भायर कोक्रोच हात लायिल्लें जेवण आमी जेवले जाल्यार आमी बरीं ना जावपाक शकता आमच्या पोठांत दुखपाक शकता आमकां भायऱ्यो जावपाक शकता आनी ताकाच लागून आमी कोक्रोच आशिल्ले जाग्यांचेर कितेंच दवरचें न्हय ते चड करून बॅझीनच्या सिंकांत जाता ताका लागून आमी सदांच तेंची ते जावपाक जायना म्हुणून तेची